हाँ अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसके लिए अलग भोजन पकाते हैं और उसको कम मसाले कम मिर्च और कम नमक का खाना देते हैं क्योंकि वह अस्वस्थ होता हैं उसको स्वस्थ होने के लिए उसको हल्का ना खाना दिया जाता है जिस से वो जल्दी स्वस्थ हो और उसको दवाई भी लेनी पड़ती हैं इस लिए उसको हरी सब्ज़ियाँ फल भी देते हैं साथ में उसको मूंग की दाल की खिचड़ी और दलिया भी बना कर देते हैं उसको दूध पिलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं हल्का फुल्का खाने से वो थोड़ा अच्छा होगा और उसका स्वास्थ्य भी बनेगा हरी सब्ज़ियाँ खिलाने से उसका स्वास्थ्य जल्दी होगा लौकी की सब लौकी और गिलकी करैले मेथी पालक इस प्रकार के खाने से उस में विटामिन आयरन और सभी अच्छे स्वास्थ्य पौष्टिक आहार उसको मिलेंगे इसी के साथ अगर वो अंडा भी खिलाया जाता है अंडे से भी पोरोटीन मिलता है इस प्रकार का खाना खाने से हेल्थ जल्दी से ठीक होती है और बीमार व्यक्ति को ये खिलाना चाहिए विशेष कर दलिया खिचड़ी खिलानी चाहिए मूंग की दाल भी खिलानी चाहिए